हमरा सबसँ अच्छा लागैत छै गाय गायकेँ हमलोग पालै छियै अपना समझके पालै छियै जैसे कि एक फैमिली तरह सऽ पालै छियै ओकरा खाना खिलाबै छियै आओर ओ ओकरासँ हमरा दूध मिलैत छै दूधसँ हमरा बहुत चीजकेँ सुविधा मिलैत छै जैसे कि खीर बनैत छै पेड़ा बनैत छै सेवइ बनैत छै बहुत किछु मिलैत छै गाय से गोबर मिलै छै जो हमरा शहरमे मौका मिलैत छै